हॅलो म्हाजें नांव सियान नायक हांव हालींच तुमच्या कंपनींतल्यान एक आठवड्या पयलीं रिटायर्ड जालां म्हाका तुमचे एन पी एस एनरोलमेंट एनरोलमेंट जावपाक जाय आसलें एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स घेवपा खातीर पूण हें कशें करचें तें म्हाका कळना मात्शी तुमी एम एम्प्लॉयमेंट कशें करचें हाची तुमी म्हाका म्हायती दिवंक शकता म्हजो आदार नंबर णव एक स तीन दोन चार शुन्य आठ चार णव दोन आठ हांव तुमच्या माकेटींग डिपार्टमेंटान माकेटींग मॅनेजर म्हूण वावुरताले म्हजो आय डी नंबर दोन स एक आठ एक दोन तीन पांच मागता तुमच्या लागीं की बेगी बेगीनच्या बेगीन म्हाका एक एनरोलमेंटाची म्हायती दिवची कारण म्हाका मातशें वल्ड टुरा वचपाचें आसा देव बरें करूं